سیاح جب دیگر چھوٹے شہروں کا دورہ کرتے ہیں تو انہیں مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہاں کچھ اہم چیلنجز اور ان کے وجوہات دی جا رہی ہیں جیسے موسم کی شدت خاص طور پر گرمی کے موسم میں جب درجہ حارارت بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو گرمیوں میں شمالی ہندوستان کے علاقوں میں شدید گرمی ہوتی ہے جو سیاحوں کے لیے مشکل ہو سکتی ہے سیاحی ویزا اور دیگر ضروری دستاویزات کی دستیابی بعض اوقات دستاویزات کے حوالے سے سیاحوں کو بروقت معلومات نہیں مل پاتی یا پروسنگ میں دیگر ہو سکتی ہیں اور اسی طریقے سے یہ چیلنجز سیاحوں کے پیش آ سکتے ہیں لیکن مناسب منصوبہ بندی اور مقامی لوگوں کی مدد سے ان چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے